ए सीके जे छै हनिकारो हनिकारको इफ़ेक्ट छै ओहिसॅं तऽ बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा उठै छै आओर जब ए सी चलै छै तखन रूमके जे तापमान छै ओ बहुत कम भए जाइ छै ओहिसॅं बॉडीक तऽ रिलैक्स मिलै छै लेकिन घर ओहिसॅं बाहर निकललाक बाद अँ बाहरके टेम्प्रेचर तऽ बहुत ज़्यादा रहै छै आओर सर्दी खाँसी ई तरहसॅं तबियतसभ ख़राब भए जाइ छै आ शरीरके लेल ई बहुत हानिकारक छै